नमस्ते मैम

नमस्ते मैंम अब यह तीन सौ से लगाकर साढ़े तीन सौ रुपया लगता है मैम जैसे आप इसका टिकट जो है सस्ता तीन सौ का मैम है यहाँ का जी मैंम

कुछ नहीं खाना पीना तो मैम बाहर से मिलता है होटल में

यह तो बाहर से है टिकट तो आपका घूमने के लिए टिकट बनेगा मैम हाँ हाँ एक जने का है तीन सौ मैम इस समय तो मैम तो खुला है इस समय जी अब जैसे सुबह आठ बजे से अरे आठ बजे से खुल जाता है उ यह चाँद का जो भी हाँ आपको उहए सब आपको टिकट मिलेगा जल्दी जाएंगे तो जल्दी टिकट मिलेगा आपको जी हाँ मैम सब उसी में तीन सौ में आप हाँ झूला भी झूल सकते हैं यानी जब टिकट है तीन सौ का उसमें नहाना हाँ मैम नहीं उसी में है सब तीन सौ में है मैम टिकट है जब तीन सौ का उ अंदर नहाना और ये सब फ्री है उसमें

उस हिसाब जो भी लीजिए अरे मैम वह हमारा मैम एक जने जाने का है जो है एक जने का है टिकट वह एक आदमी का तीन सौ ले ठीक है मैम नमस्ते मैम